गोंयच्या पर्यटनाचो युवा पिळगेचेर कसो परिणाम जाता असो तुमकां दिसता गोंयच्या पर्यटनाचो युवा पिळगेचेर परिणाम एक तर ही जी नवी पिळगी आसा तांचें मन खूब सेन्सीटीव आसता तीं पळयतात की बाबा आमच्या गोंयान जे लोक येता पर्यटन येता ते हांगां येवन पार्टी करतात मोडवे मोडवे कपडे घालतात आनी तांकां दिसता की सगळें आयुश्य म्हणल्यार अशें मजा करप तांचेर खूब पाड परिणाम जाता भुरगीं जेन्ना घडटा तेन्ना तांचे भोंवतणी बरें बरें आसपाक जाय तांचेर बरें संस्कृती तांचेर आसपा जाय तांकां जें दिश्टी पडटा तेंच खरें मानून तांणी फुडें वचपा जायना म्हणून गोंयच्या पर्यटनाचो गोंयच्या भुरग्यांचेर परिणाम जावपा शकता तांचेर वायट परिणाम जावपा शकता तांकां दिसपा शकता की सोरो पिवप आनी पार्टी करप आनी मोडवे कपडे घालून बार्रान वचप किंवां पबान वचप अशी संस्कृती आपली अशें तीं मानपाक शकतात आनी तांकां आमी सारकी वाट दाखोवपाक जाय भुरग्यांनी स्वताचेर अशे वायट परिणाम करून तशें तरेन घडचें न्ही अशें म्हाका दिसता